हैलो तुस कि डोमिनोस रैस्टोरेंट बिच्चां बोल्ला दे ओ मेरा ना अज्ज चाईनीज खाने दा मन करै दा हा ते में सुनेआ थुआढ़े रैस्टोरेंट बिच बड़ियां गै शैल शैल चीजां होंदियां न ते में सोचेआ कि नां अम्मीं आडर्र करियै दिक्खां भलां कि किन्नियां गै शैल शैल चीजां न की जे जिसी बी अजकल दिक्खो ते चाईनीज चाईनीज ते तुस केह् मिगी चाईनीज बिच पीजा बर्गर हाटडाग होर केह् केह् आखदे न जरो सप्रिंग रोल मोमो नूडल चा चौमिन ते होर बी सारा किश तुस मिकी मेरे घर पर डिलीवर करी सकदेओ मेरा आडर्र मिगी तुस डिलीवर करी सकदेओ अ'ऊं ना उधमपुर दी बार्ड नम्बर इक बिच रौह्न्नी आं ते तुस केह् मिकी मेरा आडर्र डिलीवर करी ओड़गे मेरे घर धोड़ी